जब मुझे ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता था तो मेरा अनुभव यह था कि मैं ज़्यादा उपकरणों का यूज़ करती थी जैसे कि चूल्हे की जगह सिलेंडर गैस का उपयोग करना तीन से चार सिलेंडर गैसों को उपयोग करना तथा कुकर में खाना पकाना जिससे कि खाना जल्दी बन जाए और उस समय पर अधिक लोगों को ये खाना प्राप्त हो सके